आङो फिसाज्लाजों गारियाव थांदोंमोन आं बेरायनो ओइ सिमला बर' बाजाराव बेरायनो थांदोंमोन आङो एनिफ्राय आरो आङो एनै हौवाजोंबो थांदोंमोन गारि एक्सिडेन्टसो जादों आङो आङो बि आलासि जानो थांनायावनो गारिजों एक्सिडेन्ट जादों बिनिखाय दा आङो बे बेलग बेलगाव बेराइनो थांदों आङो ओइनै सालबारियावबो लागि थांदों आङो ओमफ्राय आरो बै माबायाव थांदों साहाबो थांदों आरो बै माबायाव थांदों ओइ भुटानहालागैबो थांदों आङो बेरायनो थांदो आरो फिसाज्लाजोंसो ओमफ्राय आरो बे आङो हौवाजों थांनायाबो इहायनो एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय आं गाखोफेरनायबो जायाखसै थाबायनानो फैनानै ओमफ्राय फिसाज्लाजोंसो आङो दा बेरायनो थांनाय जादों आरो गारि एक्सिडेन्ट जानानै अखानायै थांनाय जादों आरो जेबो जायासै आरो एस्किडेन्ट जादोंब्लाबो आं दा भुटानहालागैबो बेरायनो थांदों ओमफ्राय आरो इनिफ्राय दा आं फैफिननानै नैबे सिमलाजोंहाय आरो फैफिननानै आर बर' बाजारहालागैबो थांदों आङो बिनिफ्राय दा इनिफ्रायनो थांनायानो जायासै आङो गिलुं गिलुंसो गाखोनाय जादों आङो गारि एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय बिनिफ्राय आरो फिसाज्लाया जेबो नङा दे गाखो ओरै होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय आङो इदि दासिमबो दाबो गिलुं गिलुंसो गाखोयो आं गारिफ्रावबो आङो दा दासिमबो गियो आं दा गारि एक्सिडेन्ट जानायाबो गिबांसिनसो दाबो गाखोबाय आं थायो आं दा बिनिफ्राय दा आङो दा आरो माबानानैसो फैदों आङो गाखोनानै माबादोंब्लाबो नोयलाय नो